हाँ हमारे आजीविका बिजली पर निर्भर रहे क्योंकि हम जब बिजली कट जाती है तो हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है या इसलिए है क्योंकि आज के समय में सूर्य की रौशनी भी घर तक सही से नहीं पहुँच पाती उसमें हमारे बिजली एक ही एक साधन होता है जो हम घर के कामकाजों में बिजली की उपयोग से ही सभी काम कर पाते हैं और जब बिजली नहीं होती तो फिर हम इमरजेंसी लाइट या मोबाइल की टॉर्च को सहायता लेकर किसी भी काम करने में सक्षम होती है और अगर हम बहुत सारे परेशान है इसलिए भी सामना करनी पड़ती है कि गर्मियों के समय में हमें गर्मी लगती है जिससे पंखा नहीं चला सकते अगर बिजली ज़्यादा देर तक न रहे तो हम मोबाइल के रौशनी में भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज होने का भी वह प्रॉब्लम रहता है